बे जोङो दैज्लां बोथोराव ना ना हमहैयो जेखाइ लानानै खबाय लानानै जोङो बेलाव बाजानोबो गियो ना हमनायाव एखमब्ला जेखाइखौबो जोङो बेलाव बानाय नुब्ला गारनानैबो खारलाबायो हम जों गारनानै हमब्लाबो गारनानै खारब्लाबो जोङो नाखौ हमहैफिनो साम' खांख्राइ साम' खांख्राइ हमो साम' लादाय हमो साम'खौ खहेल गोलाव गांजेमा हमो जोङो गासैखोबो हमजोबो आरो गासैखौबो जाजोबनायानो जायोना गासैखौबो जाजोबखायो